मूंखे पेसे जो जाम क़दरु आहे छो त मां मिडियम क्लास फैमिली मां हुयुमि मुंहिंजे पीउ वटि एॾा पेसा न हुया की हो मूंखे सुठो मुंहिंजी परवरिश करे सघे त असांखे हर ॻाल्हि लाइ जाम सोचिणो पवंदो हुयो पर हाणे परमेश्वर मूंखे जाम सुठो आशिश कईं अथईं तहिंखा पोइ बि मां पेसा वेस्ट कॾहिं न कंदो आहियां जंहिं माहिल बि मां काई ॻाल्हि ख़र्चु कंदो आहियां त जाम सोचे सम्झी करे ख़र्चु कंदो आहियां सौ रुपए में मां पंजहतरि पेसा सेविंग कंदो आहियां पंजहठि पेसा ख़र्चु कंदो आहियां छो त पेसा असांखे परमेश्वर ॾिना आहिनि हिन लाइ न ॾिना अथईं की असां हिनखें फाल्तू वेस्ट कयूं ऐं अॼु सेविंग कंदासीं त असांजो फ्यूचर सिक्योर थींदो आहे तहिं करे मां जेतिरो थी सघे थो पेसा सोचे सम्झी करे ख़र्चु कंदो आहियां ऐं कहिं बि फ़ाल्तू ॻाल्हि में वेस्ट पेसा न कंदो आहियां